जियां इस सवाल विच मिकी पुच्छेआ गेदा ऐ कि स्विमिंग दे केह् केह् फायदे न हैल्थ ते कन्नै फिटनैस फिटनैस विच कन्नै इक इं'या साढ़ी ब्रीथिंग ब्रीथ कंट्रोल करने च मदद करदा एह् साढ़ी साह् लैने दी क्षमता गी बधांदा और साढ़े ब्लड फ्लोइंग सर्कुलेशन कि बधाने विच हैल्प करदा और साढ़ी मसल्स गी मेंटेन करने विच वी मदद करदा इदे विच साढे पूरे बेडी दे मसल्स यूज होंदे और एह् साढ़े बाडी कि फिट रक्खदा और असें ठंडे दमाक कन्नै कम्म लेने कि वी मदद करदा धन्यवाद